ہاں تو ہم اب بات کریں گے آپ لوگوں کے سامنے مذہب کے بارے میں ہمارا مذہب جو ہے ہمارے مذہب کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے مطلب ہمارا مذہب حرام چیز سے حرام کاموں سے دور رہتا ہے حلال کاموں سے حلال کام کرتا ہے اور جو کام حلال ہو وہی کام کرنا ہم لوگوں میں جائز ہے اور جو حرام کام ہے اس میں مطلب وہ کرنا ہم لوگوں کے لیے صحیح نہیں مانا جاتا ہے وہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے حرام کام اور حرام کام کی جو پیسے آتے ہیں یا پھر اس کے وہ پیسہ بھی حرام ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جو حلال کام ہے وہ کام کرو کیونکہ حلال کام میں جو پیسے آتے ہیں وہ پیسے کو حلال ہی سمجھا جاتا ہے وہ پیسے حرام نہیں ہوتے اور جو کام حرام کا ہوتا ہے تو وہ کام کا پیسہ بھی حرام ہی ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کے مذہب میں حلال کام کیا جاتا ہے اور ہمارے مذہب کے بارے میں تو ہمارے مذہب جب بھی کوئی کوئی تعلیم کرتا ہے تو ہمارے مذہب کے بارے میں ہی تعلیم کرتا ہے کہ ہمارے مذہب کیا کرتے تھے مطلب اس حلال کام کو کیسے کر کرتا تھا اور حرام کام کیسے کرتا تھا تو اسی کے بارے میں وہ بتاتے تھے تو حرام کام تو کون کون کرتا ہے حرام کام جو جو کرتا ہے تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ کام حرام کام نہیں کرنا چاہیے ہم مسلمانوں میں یہ حرام کام نہیں چلتا ہے اور ہم حرام کام سے دور رہتے ہیں حلال کام ہی کرنا اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ حلال کام ہی ہم لوگ کرتے ہیں حرام کاموں سے دور رہتے ہیں کیونکہ حرام کام کے جتنے بھی پیسے آتے ہیں جتنے میں مطلب یہ سب حرام ہی مانا جاتا ہے اور حلال کام جو کیا جاتا ہے تو یہ حلال کام بہت ہی اچھی کام ہے یہ مطلب حلال کا ہی پیسہ ہوتا ہے حرام کا نہیں ہوتا تو اس لیے ہم لوگوں میں حلال کام ہی کیا جاتا ہے زیادہ تر مطلب حلال کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ حرام کام تو نہیں کرتے اگر کبھی غلطی سے ہو بھی گیا تو مطلب ویسے ہونا تو نہیں چاہیے بٹ حلال ہی کام ہم لوگ کرتے ہیں کبھی اگر غلطی سے حرام حرام کام ہو گیا تو ہم لوگ اس کی مطلب اسے سدھار لیتے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے اسی بارے میں بات کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا